ہیلو رومان ہوٹل سے بات ہو رہی ہے منیجر بول رہے ہیں ہاں میں نے لاسٹ ٹائم جا جمعہ کے دن بریانی منگائی تھی چکن بریانی سکس چھ پلیٹ بہت اچھی تھی میرے گھر والے آئے تھے سسرال والے جیٹھانی دیورانی وغیرہ سب آئے تھے بچے بڑے سب کو پسند آئی ہے اچھی تھی مسالہ بھی بہت تھا اس میں تھوڑا مسالہ کم ہونا اور چاول بھی اچھا تھا کونٹٹی بھی بہت زیادہ تھی چکن بھی بہت اچھا تھا اس میں اور میٹھا ہاں میٹھا بھی اچھا تھا مگر تھوڑی کونٹٹی کم تھی میٹھے کی ہاں آپ کی ڈیلیوری اچھی ہے آپ کا سروس بھی بہت اچھی ہے اور سب کو بہت پسند آئی پھر نیکس ٹائم بھی میں یہاں سے منگواؤں گی اور اس کے اور میرے شوہر کو بھی پسند آئی ہے بریانی بہت اچھی تھی رومان ہوٹل سے اور ڈیلیوری بوائے نے بھی ٹائم پہ لاکر دے دیا تھا ہاں اس طرح ہاں اگلے پھر نیکس ٹائم بھی میں یہیں سے منگاؤں گی ان شاء اللہ